हलो हा मां कोरियर सां तव्हांजी मतिलब कंपनी कोरियर सां मां हिक सामान घुरायो हुयो पर ॾाढो टाइम थी वियो आहे डिले थी रहियो आहे मूंखे ज़रूरत आहे उन सामना जी एतिरो टाइम छो लॻो आहे मां त पहिरीं खूब बार तव्हांजी कंपनी सां सामान घुरायो आहे कॾहिं एॾी प्रोब्लम न हिन बार खूब टाइम लॻो आहे छा ॻाल्हि आहे हा हा मुंहिंजो इनजो कोड आहे जी जी जी

जी ठीकु आहे मां नम्बर ॿुधायांव थी तव्हां ॿुधो नम्बर अथव सिक्स ऐट सेवन फ़ोर टू ठीकु आहे

हा एड्रेस बि मां सही ॾिनी आहे आलम बाग में हमेशह इहो आयो आहे थी सघे थी की कोई दिक़तु थी हुजे लेकिन कोई ॻाल्हि कोन्हे मूंखे सामान ज़रूरी खपंदो हुयो तॾहिं मां तव्हांखे सोचियो की कॉल कयां ठीकु आहे ठीकु आहे थैंक्यूं थैंक्यूं ठीकु थैंक्यूं थैंक्यूं